से जानुवारि नै रोजा नैजिब्रै नैजिद' जानुवारि नै रोजा से बा सेप्टेम्बर नै रोजा थाम गु आगष्ट नै रोजा नैजिसे नैजिबा डिसेम्बर नै रोजा रैजिथाम